भईया नमस्ते हाँ भईया हाँ भईया भाई बाल बाल थोड़ा जो है बढ़ गया था तो याद आ गई कि हमको बाल कटवाना है तो सोचे कि थोड़ा फोन करके पता कर लें कि मतलब भीड़ वगैरह है कि नहीं है बाल कैसे कटते हैं जो है कोई बात नहीं बाल जो है हमको आपके ही दुकान पे अच्छा लगता है कटवाने में जो है वहाँ बढ़िया बाल काटते हैं इसी के कारण हम आपके यहाँ जो हैं बाल काटने आए हैं बहुत बढ़िया जो है प्राइज है प्राइज बताइए पहले तब उसके बाद हम बताते हैं बाल कैसे कटवाना है जी बताइए बताइए

जी जी

हमको हमको आप ये दोनों बताइए हमको आप ये दोनों बताइए हमको बाल भी कटवाना है औ दाढ़ी भी सेविंग करवाना है बोल रहें सर जितना होगा हमको उतना बताइए आप मैं उतना जो है दूँगा

नहीं हमको थोड़ा इस्टाइलिश बाल कटवाना है और थोड़ा शेविंग शेविंग भी करवाना है जी जी ठीक है आपके यहाँ जो आप लड़के रखे थे वो बाल कैसे काटते हैं अच्छे काटते हैं कि नहीं कटते हैं आप तो रहते नहीं है दुकान पे तो आप

तो देखा था मैं देखा था उससे पूछा था भी ओ बोले कि चेले नहीं मेरे जो है जो

चलिए ठीक है हमको वही सिर्फ शेविंग करवाना था और जो बाल इस्टाइलिश बाल कटवाना था इसीलिए मैं फोन किया पूछे कि कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा अरे सर कुछ अरे भइया कुछ कम कर दें इतना तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यार हमारे पास जो दुकान है मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ आपके ही जाता हूँ नहीं आप थोड़ा काम करिए ना आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं डेढ़ सौ तो बहुत ज़्यादा है मैं तो सर शेविंग करवाता था उसके बाद बाल कटवाता था तो हम सौ रुपए दे सौ हाँ तो सौ रुपए देते थे